मुझे लम्बी बाइकिंग ट्रिप और टूर पर जाना बहुत पसंद है और किसी भी बाईकिंग ट्रिप या टूर पर जाने से पहले हमें कई तरह की तैयारीयाँ करना होता है जैसे कि किसी जगह के आसपास कौन कौन से घूमने के स्थान हैं वो ढूंढना और उन्हें फ़ाइनल करना बहुत ज़रूरी होता है इसके बाद हम कौन सा सामान ले जाएंगे और कौन सा सामान नहीं ले जाएंगे यह भी फ़ाइनल करना बहुत बड़ा काम होता है इसके साथ ही मुझे कौनसी चीज़ें चाहिए मेरे पास कौनसी दवाइयाँ होनी चाहिएँ किस तरीके के कपड़े होने चाहिए किस तरीके के जूते होने चाहिए क्या मुझे मास्क और हैट की ज़रूरत है यह सब सोचना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके साथ ही वहाँ पर किस तरीके का खाना अवेलेबल है यह ढूंढना भी बहुत मुश्किल का काम है इसके बाद ही मैं किसी ट्रिप पर जाने का सोच पाता हूँ इसके साथ ही ट्रिप पर जाने के समय हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि ट्रिप पर किस तरीके के लोग आएंगे अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो मैं निश्चित होकर ट्रिप पर जा सकता हूँ लेकिन मैं किसी नए ग्रूप के साथ ट्रिप पर जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं क्या वो मेरी तरह होंगे क्या वह मेरी तरह नहीं है इसी तरीके और सवाल सवालों पर सोचना पड़ता है और इनके जवाब ढूंढते हुए ही मैं एक ट्रिप की तैयारी करता हूँ इस तरह किसी ट्रिप पर जाने से पहले मुझे कई तरह की चीज़ों ओर सवालों को ढूंढना पड़ता है